मेरा नां सुक्शम शर्मा ऐ में सुगाल ग्रां तहसील बिजयपुर दा रौहने आहला ऐ में तुसेगी सनान लगा कि जेहडे़ साढ़े देश बिच साढ़ा जेहडा़ मुल्ख ऐ नुआढ़े बिच सब तू ज्यादा मश्हूर जेहडा़ खेल नुआढ़ा नां ऐ बेटबाल बेटबाल साढ़े देश दा सब तू मश्हूर खेल ऐ ते नुआढ़े बाद फुटबाल आई जंदा कबड्डी आई जंदा साढ़े जेहडे़ देश दे एह् सब तू ज्यादा मश्हूर बेटबाल खेलने दा प्लेयर ना उंदा नां होई गेआ बिराट कोहली एम एस धोनी होई गेआ रोहित शर्मा होई गेआ सचिन तेंदलुकर होई गेआ ते कन्नै नुआढ़े बाद कपिल देब बी होई गे